گرمی کے وجہ سے جانور بہت بیمار پڑ جاتے ہیں تو جانور کو جو ہے جیسے دھوپ نکلتا ہے تو اسے چھاؤں میں دینا چاہیے جانور کو پ کئی پیڑ اڑے ہے اس کے پاس باندھ دینا چاہیے نہیں تو گھر میں باندھ دینا چاہیے جانور کو گرمی دھوپ کے وجہ سے جانور کہیں کتنا لوگ ہے جو جانور کو دھوپ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں تو جیسے آدمی ہے انسان ہے ویسے تو جانور بھی ہے ان کو تو دھوپ لگتا ہے جیسے آدمی کو دھوپ لگتا ہے ویسے جانور کو دھوپ لگتا ہے اسی لیے اس کو بھی اندر دینا چاہیے گھر کے اندر جانور کو جو ہے جو نہانا چاہیے صبح شام گرمی کے ٹائم میں نہانا چاہیے اس کو بھی تو گرم لگتا ہے پانی سے صبح سامنا دینا چاہیے جیسے کہ پانی انہ پلاتے رہنا چاہیے جیسے آدمی کو پیاس لگتا ہے ویسے جانور کو بھی تو پیاس لگتا ہے پانی انہ پلانا چاہیے اسی لیے ج جانور کو تو ہم نے بھی پالا با جیسے کہ بارش ہوتا ہے تو بارش میں جانور کو اندر کر دینا چاہیے جیسے دھوپ نکلتا ہے دھوپ میں زیادہ دھوپ لگ گیا تو بارش میں بھی چھوڑ دینا چاہیے تھوڑا گرمی نکلنے کے لیے بھگنے کے بعد تھوڑا گائے مال جو ہے ٹھنڈ پر محسوس کرتا ہے اسی لیے اس کو بارش میں بھی تھوڑا بھیھنگنے دینا چاہیے اور زیادہ بھنگنے بھی نہ دے اس کو گھر کے اندرے ڈال دے تھوڑا بہت گرمی نکل گئے اس کو گھر کے اندر دے دینا چاہیے جانور ہے اس کے منہ میں جبان نہیں ہے بول نہیں سکتے اس کو ہم لوگ جو پالتے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے جو جانور کیسے رکھنا ہے کیسے نہیں رکھنا ہے اس کو کب دھوپ لگ رہا ہے کب گرمی لگ رہا ہے کیسے نہانا ہے کب کب پانی پلانا ہے اس پہ ر دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ اس کے منہ میں جبان نہیں ہے نہیں بول سکتے ہیں اسی لیے جانور کو ہم لوگ اچھا سے رکھنا چاہیے ہم لوگ کو